हैलो हम एकटा पनीर रोल मँगेलिए लेकिन ओ हमरा ठीक नहि लागले पुराना बुझा रहल छै तऽ हमरा एकरा आपस करना छै तऽ केना एकरा आपस करय करिए